हॅलो आशिर्वाद हॉटॅल म्हाका जेवणाची ऑडर दिवपा जाय आसलेली मागीर सयरी येवपा आसा तुमची कडेन चिकन चिली फ्रायड रायस मेळट्लें फ्राय फीश बी

हय आनी तुमी आनी किदें दिताय तर मिठाय बीन दितात तुमी मिठाई आ के आयस्क्रीम जाय आसलो म्हाका केक जाय आसललो हलवा तशें किदें आसा तुमचे कडेन आस्क्रीम कशें दितात तुमी म्हाका शी एक वी वीस अशे पीस जाय आसले एक फॅमिली पॅक असो हय आनी तसो हलवा बी एड केल्या जाता तातूंत एक हंड्रेड रुपिजाचो एक धा पीस अशे मेळट्ले आनी तुमचो पेमॅण बी कसो करपाचो जाल तुमचे डिलिवरी बॉय तेन्ना तेज बरो कॅश धाडून दिता बे तुमचें बेगीन येतले न्हय कित्या मागे सय ते बेगीन येवपाचे

किद्या ते पयस सावन येताय सयरे तांकां लायक जावपा जाय जाल्या आं तुमकां परत हांव तुमकांच ऑडर दितलें हय आनी यादीन ऑडर पयलीत धाडून दियात बरें